जदूं में स्कूल पढ़दा हा तां मेरे स्कूल दे बिच सबतूं जैदा फेबरेट मेरा जेह्ड़ा मेरा जेह्ड़ा स्हेई जिसी सबजैक्ट गी अ'ऊं समझदा तां ओह् उर्दू हा की के अ'ऊं उर्दू पढ़ा दा स्टार्टिंग कोला गै ते उर्दू मिगी बड़ी मजेदार लगदी ही ते में अजतक उर्दू बिच में टाप गै कीता मेरी क्लास च जिन्ने बी बच्चे हे ते में सारें बिच जैदा गै नंबर लैते उर्दू बिच ते उर्दू मिगी इक बड़ा गै अच्छा सबजैक्ट लगदा हा ते में उसी पढ़दा बी बड़ा घट्ठ हा की जे मिगी ओह्दा नालेज हा ओह्दी समझ थी मिगी बड़ी जैदा समझ ही ते में पेपरें गी जेल्लै पेपर देने गी जंदा हा ते में बगैर पढ़ै गै उर्दू दा कोई बी सोआल औंदा हा ते में उसी बगैर पढ़े गै लिखी ओड़दा हा ते में पास होंदा रेहा ते उर्दू बिच मिगी नंबर बी ठीक थ्होंदे रेह् मेरी कलास दे जिन्ने बी बच्चे हे ते सारें च गै अ'ऊं टाप रेहा ते में जदूं तक्कर बी पढ़ेआ होग में उर्दू सबजैक्ट जेह्ड़ा अपना रक्खेआ गै रक्खेआ की के मिगी अच्छी औंदी ही त् एह्दे च पढ़ने ई भी ठीक गै हा अ'ऊं ते में उर्दू गै पढ़ी जैदा ते बड़ा मजेदार मिगी सबजैक्ट जेह्ड़ा तां उर्दू गै लगदा हा ते उर्दू सबजैक्ट इ'यां अच्छा बी है ते पढ़ने ई बी इन्ना औखा निं ऐ ते बड़ा असान ऐ लिखना होऐ ते ओह् उर्दू लखोई बी जंदी ते उर्दू सबजैक्ट जेह्ड़ा ते बड़ा गै स्हेई ऐ ते साढ़े ग्रां दे लोक जेह्ड़े हैन तां जैदातर अपने जागतें गी उर्दू गै पढ़ांदे ते उर्दू मतलब इक अच्छा सबजैक्ट तां करियै पढ़ांदे ते उर्दू पढ़ा दा होऐ बंदा तां रैवन्यू डिपार्टमैंट जेह्ड़ा ऐ साढ़ा एह् पटवारी शटवारी तसीलदार बगैरा लगदे तां इं'दे आस्तै तै उर्दू बी जरूरी ऐ ते माश्टर बी लगदे जेह्के तां ब उर्दू पढ़े दे बड़े सारे माश्टर बी लगदे लैक्चरर बी लगदे बड्डें बड्डें कालजें युनिवर्सिटियें बिच बी जेह्ड़ियां नौकरियां थ्होंदियां उर्दू आह्लें दे ते उर्दू जेह्ड़ा बड़ा गै मेरा फेवरेट सबजैक्ट रेह्दा मेरा अच्छा सबजैक्ट रेह्दा ते अ'ऊं इसी बड़ा गै जैदा पसंद करदा उर्दू गी